जेह्ड़े हैंडमेड़ कलॉथस होंदे ओह् जैदा डिफरैंट होंदे मतलब जेह्ड़े मतलब रडिमेड़ कलॉथस होंदे ओह्दे बिच्चां मतलब जि'यां अस दिक्खियै बताई सकदे न कि एह् हत्थूं बनाए दा मशीन दा कम्म ऐ जेह्ड़ा हत्थ आह्ला कम्म होंदा ना ओह्दी इक्क सफाई होंदी सामनै पता लग्गी जंदा बंदै नै हत्थ कन्नै बनाए दा ऐ जि'यां दादी नानी दा प्यार होंदा ओह् बी होंदा ओह्दे बिच्च जि'यां मेरी नानी ऐ उनें मेरी मां गी सखाया कि कि'यां सवैट्टर शवैट्टर बुनदे ते अग्गें अग्गें चलदे चलदे कन्नै ना ओह् चीज़ अग्गें असें बी सिक्खी अजकल्ल ते एह् चीजां खत्म होंदियां जा दियां लोक जैदा चीप कलास प्रैफर करदे न मतलब जेह्ड़े मशीन कोला बने दे होन हून मतलब लोक आल्ली बी जेह्ड़े न मतलब मशीन आह्ले कलॉथ ते बड़ा जैदा तादात बिच्च हैन न पर सटिल्ल लोक न परिमियम कवाल्टी च चीजां आल्ली बी पसंद करदे न जि'यां हैंडमेड क्लॉथस होई गे हैंडमेड पशमीना शशमीना होई गेआ जिं'दा अपना कल्चर बी ऐ ते जि'नें गी असें प्रिज़र्व करना चाहिदा कन्नै जेह्ड़ियां चीजां होंदियां इं'दे च सफाई जैदा होंदी हून जि'यां संथैटिक आह्ले कपड़े न उं'दे च पलास्टिक माईकरो पलास्टिक ते बड़े सारे हार्म फुल कैमिकल बी होंदे जिं'दे कन्नै ना ओह् जैदा देर चलन सिंथैटिक फाईबर आह्ले कपड़े मतलब उं'दा लाईफ सपैन बधी जा दा ऐ पर जेह्ड़ा साढ़ा इन्वाईरनमैंट ऐ उस्सी हार्म बी बड़ा जैदा करदे उं'दे च जेह्ड़े प्लास्टिक होंदा ओह् जल्दी डिक्मपोज़ निं होंदा ते कन्नै ओह् जेह्ड़ा इन्वाईरनमैंट ऐ साढ़ा ओह्दे बी मतलब उस्सी बी पल्यूशन करने गी बड़ा जैदा कम्म करदे न जेह्ड़े हैंडमेड होंदे इं'दे इंपैक्ट केय़र करी सकदे अस बैट्टर केयर कन्नै रक्खदे एह् जेह्ड़ियां चीजां होंदियां एह् मतलब दुए आह्ले कोला जैदा अक्सपैंसिव होंदियां ते परिमियम चीजां आंदियां लोग आल्ली बी पसंद करदे इक ते लोकें कोला लोकें द्वारा लोकें गी बनाियै दित्ते दे न इक ते एह्दी एह् चीज़ होंदी दूआ दुए दी मैह्नत लग्गी दी ते प्यार होंदा एह्दे च आल्ली बी लोक एह् आह्ली चीज़ पसंद करदे न कि के इक ते एह् चीजां मतलब साढ़े लेई रियूचल बी हैन ते कन्नै असें इस्सी परजर्व बी करियै रक्खना चाहिदा ऐ